लॉकडाउन जो टाइम हो ऐं हर कोई ॾकियो पियो हो पर मां घरु वेही तंग थी वई हुअमि पोइ मां सोचियो त मां घर में ही रोटियूं करे माण्हुनि खे पहुचायां पर मुंहिंजा घर वारा ऐं मुंहिंजो घोटु मना पिया कनि त बि मां हार न मञी मां रोटियूं करे माण्हुनि जे घरु घरु पहुचाए आयमि त मां हीअ पंहिंजी ज़िंदगीअ जी वॾी में वॾी कामयाबी समिझंदमि के मां उन टाइम ते रोटियूं करे माण्हुनि जे घरु पहुचायूं त मूंखे फ़ख़ुर आहे के मां ॿियनि खे खाधो पहुचायो ऐं हुननि जी दूआऊं खटियूं